जी बोलिए बिल्कुल देखो अवलेबल तो था ना यह आप को बताना पड़ेगा आपको कौन देखो पहले यह बताओ आपको कब तक चाहिए तीस तारीख़ देखो दीदी मुझे भी आगे से बुलाया मुझे भी आगे से बुलाना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा थोड़ा एक चोकोबार है कोन वाली आइस क्रीम भी चलेगी सारे फ्लेवर हैं सारे सब है सब है

आपको जो चाहिए वह मिलेगी हाँ

हाँ बिल्कुल आप ले सक आपको तीस तारीख़ को ही चाहिए क्या मतलब सुबह चाहिए

आपके आप मुझे डरेक्ट मतलब बता दीजिए कितना चाहिए हाँ ठीक है मैं रखती हूँ मैं रखती हूँ